उत्तर प्रदेश में मीडिया पंहिंजी जेको आहे रिपोर्ट करण लाइ कंप्यूटर जो उपयोगु कंदो आहे ॾाढो वॾो हो प्रदेश आहे उत्तर प्रदेश उनमें नंढा नंढा सूबा आहिनि नंढा नंढा कसबा आहिनि सभिनि में उहो डाटा पंहिंजो कलैक्ट करे कंप्यूटर में विझंदो आहे ऐं उनमें वि विझी करे उनमें हिकु हिकु शइ उनमें अलॻि अलॻि कंदो आहे जीअं इलाही माण्हू नौकिरी पेशे वारा आहिनि इलाही बिजनेसमैन आहिनि वापारी आहिनि इलाही माण्हू अनपढ़ आहिनि इलाही माण्हू पढ़ियल लिखियल आहिनि ऐं सॼा डाटा पूरा अलॻि कंदा आहिनि ग उनमें जेको आहे डाटा उपलब्धु कराए करे अलॻि अलॻि उनी जी पूरी डिटेल ठाहींदा आहिनि ऐं उनखां पोइ उनमें अॻिते विझी करे उनखे सेट कंदा आहिनि